मां खूह मां बाल्टी में नोड़ी ॿधी पाणी कढंदी आहियां ऐं इन ते मुंहिंजो वीचारु इहो आहे त मोटर ज़रिए हिकु बटणु लॻाईंदासीं जंहिं जे ज़रिए पाणी आसानीअ सां अची वेंदो अॼु कल्ह अहिड़ियूं तक्नीकूं अची वयूं आहिनि जे ज़रिए पाईप ऐं मोटर ज़रिए बटणु दॿाइण सां पाणी अची वञे थो